हाँ मैंने ख़राब मौसम में कई बार तस्वीरें खींचने की कोशिश करी है जैसे तेज़ गर्मी में तेज़ गर्मी में सब से पहले तो लाइट की बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि सूरज सिर के ऊपर रहता है तो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ पाती है और उसके बाद फिर बहुत देर तक धूप में खड़े रह कर फ़ोटोज़ खींचना और इस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बात ठंड की है ठंड में फिर एक डार्क और डार्क माहौल हो जाता है और उसके बाद फिर बारिश में लेंस वग़ैरह के फ़ोन के लेंस कैमरा लेंस में फ़ोटो पानी चला जाता है जिससे फ़ोन में दिक्कत आने लगती है इस तरीक़े से फिर ऐसे में मूड बहुत ख़राब हो जाता है जब फ़ोटोस भी अच्छी नहीं आती जैसा हम चाहते हैं वैसी फ़ोटोस नहीं आ पाती हैं और ऑबवियस्ली मौसम तस्वीर के मूड और वातावरण को प्रभावित करता है क्योंकि गर्मी में बहुत तेज़ धूप रहती है ठंड में बहुत तेज़ डार्क और सुनसान सा माहौल जाता है बारिश में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं जिसके कारण फिर और बारिश इन सब मौसमों में ख़राब मौसम में अच्छे से फ़ोटोस भी क्लिक नहीं हो पाती है और बस यही है कि अच्छी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक हो पाती है तो फिर मूड ख़राब हो जाता है